آ ج زمانہ ترقى كى راہوں پر گامزن ہے جيسے جيسے وقت گزر رہا ہے زمانہ خوب ترقى كر رہا ہے حتىٰ كہ آج ہمارے سائنسداں دوسرے سيارے پر پہنچ چكے ہيں ليكن ابھى بھى وہاں پر زندگى كے كوئى امكانات ابھى تک نظر نہيں آئے ہيں ليكن پھر بھى ہمارے سائنسداں اس كھوج ميں لگے ہوئے ہيں جيسے كہ ابھى كچھ دن پہلے ہمارے سائنسدانوں کى ايک ٹ يم نے چاند پر پہچنے كى كاميابى حاصل كى اس كاميابى كو حاصل كرنا ہم لوگوں كے ليے دلچسپ ثابت ہوا كيونكہ يہ ايسے اقدامات ہيں جو كہ پہلے كے زمانے ميں ناممكن كے برابر تھے اور ميں تو اس بارے ميں صرف اتنا ہى كہنا چاہوں گا كہ ہم لوگوں كو وہاں پر زندگى گزارنے اور وہاں پر آب و ہوا كو تلاش كرنے كى مسلسل كوشش كرتے رہنا چاہيے كيونکہ اس سے ہمارا اور ہمارے ملک كا نام روشن ہو سكے گا